मां पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु घुमणु वेंदी आहियां ऐं जेको गॾु घुमण में मज़ो ईंदो आहे उहा अकेले में न ईंदो आहे ऐं मुंहिंजो अनुभव दोस्तनि सां गॾु जाम सुठो हुओ